ہیلو جی آپ آپ محمد معاذ کی مدر بول رہی ہیں جی دیکھیے ابھی یونٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے مارکس تو دیکھے ہی ہوں گے جی جی باقی سبجیکس میں تو ماشاءاللہ سے تھوڑے سے وہاں یہ لیگ کر رہے ہیں باقی میں ان کے ویسے مارکس کے تو ہم بات کریں گے اور باقی ان کا بیہیویئر وغیرہ کی بھی مجھے ڈسکشن کرنا تھا آپ سے ٹھیک ہے پہلے میں مارکس بتاتی ہوں تو اردو ایک تھوڑا ٹف سبجیکٹ ہوتا ہے بچے جلدی سے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اگر بس اس پہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور باقی جیسے سبجیکٹ میں یہ اچھے ہی ہیں پڑھائی میں مارکس اچھے آئے ہیں ابو ایوریج ہیں سارے سبجیکٹس میں تو اردو میں بھی محنت کریں گی آپ تو اردو میں بھی امپروومنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ جی جی تو پھر ان کو بس آپ یہی ہے کہ آپ گھر میں زیادہ سے زیادہ ریڈنگ اور رائٹنگ کروائیں تاکہ کیوںکہ لرننگ میں نا انہیں پریشانی نہیں چوںکہ باقی سارے سبجیکٹس بھی یہ لرن کر لیتے ہیں مطلب اردو کی لکھنے میں اور پڑھنے میں پریشانی تو وہ آپ کو پریکٹس کروانی پڑے گی دیکھیے وہ ہم اسکول میں نہیں کروا سکتے ہمیں سارے بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پرسنلی کروانی پڑے گی بچے کو جی دیکھیے ویسے کوئی اللہ نہ کرے کوئی غلط حرکتوں میں نہیں ہیں بس یہ بات بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے برابر میں جو ایک بچے بیٹھتے ہیں ان کا نام شاید ابراہیم ہیں جی ان سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں یہ ان سے ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں میرے سے ڈانٹ بھی سن چکے ہیں یہ کئی دفعہ باقی ساری ٹیچرس نے بھی مجھ سے بس اسی بات کی شکایت کری ہے کہ یہ بات بہت زیادہ کرتے ہیں بہت باتیں کرتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کے جی جی جی جی جی جی ضرور میں ابراہیم کی مدر سے بھی بات کروں گی اور ان کی بھی شکایت کروں گی باقی سارا صحیح ہے تو آپ کو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے میں سیٹ بھی چینج کر دوں گی اور آپ بھی دھیان رکھیے گھر پہ اور میں ابراہیم کے مدر سے بھی کہہ دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے اوکے